डांस हो कांय जाणांक कळपाक असो कठीण सो जाता ताका लागून कांय जाणां अशें करता की जें किदें घडटा जावं कितें घडिल्लें आसता तें डांस करता आनी तें स्टोरी टॅलिंग जावं अशें नाटक ह्या रुपान लोकाच्या मुखार मांडणी करता नाचले ते थोड्यांचे लक्षान उरना पूण एकादे खंयचो त्या डांसातल्यान एक्सप्रेशन वा नाटक करून जर तर तांच्या मुखार सादर केलें जाल्यार तें रोकडेच थोड्यांच्या वा कांय जाणांच्या लक्षांत वता मोस्टली चडशे जाणाचें लक्षान तें वता कित्याक एक्टींग म्हणटकीर सगळे एक्सप्रेशन्स दाखयता तोंडाचे वा स्टोरी स्टोरी घडटा घडलेली आसता ताचे ते स्टोरयेचेर तीं एक्टींग करता आनी ताचे ते एक्टिंगाचेर मिक्स अप डांस करता तशें करून रोकडीच ती जे प्रेक्षक आमच्या मुखार बशिल्ले आसता तांकां ती रोकडीच कळटा